औ नोंथाङा बेंथल हाइयार सेकेण्डारिनि प्रिनसिपाल बुंदोंमोन नामा औ आङो नै माबा बड'लेण्ड बुब्लिनि रिपर्टारमोन रिपर्टार फंखस दैमारि बिदिनो नोंथांमोननि चिरांनि स्कुलनि बागै एबा नोंसिनि बे बेंथल हाइयार सेकेण्डारिनि स्कुलनि बागै एसे मिथिनो आं बेखौनो सोंहरनाय जादोंमोन आरो

नोंथांनि स्कुलआव दा फरायनाया मा बादि सोलिगासिनो दं औ औ औ औ औ ओरैनो टिचारफोर आरो स्टुडेन्टफोरनि फोरों स्टुडेन्ट टिचारफोरनि फोरोंनाया आरो स्टुडेन्टफोरनि फैनाय फैनायफ्रा मा बायदि औ औ औ औ औ औ आमफ्राइ स्कुलाव गासैबो फेसिलिटिफोरा दंजोब खायोदा ना माबा मोनसे सरखारनिफ्राइ नांबावगौ जादोंमोन औ औ आदसा औ औ आमफ्राइ नोंसिना दा स्टुडेन्टफ्रा दा नोंनि स्कुलाव साबेसे बादि दङ दाइनजौ जनसो दं ने औ आमफ्राइ फोरोंगिरिफ्रालाय साबेसेसो दं सइजन ने बिदिब्ला दा नोंथांनि स्कुलआ मोजाङैनो सोलिगासिनो दंखायो दा दा जेबोथ' प्रब्लेम गैया औ औ बेखौनो मिथिनो कल खालायनाय जादोंमोन आरो दा मिथिबाय मोजां मोनबाय औ औ दे दे होनब्ला दे